सिगाङावहाय गेलेनानै जेबो सायावहाय जोङो जेबो मुलामफा मोनामोन जोङो माथ्र' गेलेनायना गेलेनायल' जानानै फैयोमोन जेन'बा हिनजावसायानो होन हौवासायानो होन सिगांनि समावहाय सरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनामोन दा जोङो फारफ्रामनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों गेलेनाया जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार जायनि गेलेनाय बिथिङावहाय माबा मोनसे रोंगौथि लानानै गोबां जेनेबा फुटबलानो होन भलिबलानो होन खाबादियानो होन मोजाङै मिसिउर जानो हायोब्ला जोङो आजि खालि सरखारनि साख्रि फोरखौनो हायो जोङो साफ्रोमबो आरो गावगावनि जिउ खांनाय राहाबो जोङो मोननो हायो जों गामियारिफोरा गेलेनाय हुदाफोरखौ खालामनानै जोङो गावगावनि जिउखौ गाव गावनि आथिंआव गसंथानो थाखाय गाव गावनिखौ खांनो थाखाय सोलोंथाय बिफानाव जोङो आफाद लानानै जोङो सरखारि साख्रि मोननायनि लामाथिं लानांगौ जोङो अब्लानो जों समाज बिथिंजों सरखारि साख्रिफोर मोनोब्ला जोङो गोबां गाव गावनि समाजा आगय लाङो बिनिखायनो जोङो समाजनि जानानै बा समाजखौ फोजाखांनानै जों साफ्रोमबो आजिखालि गेलेनाय बिथिंजों गोसो होनांगौ जायो